मैं आपको मेरे उस समय का अनुभव बताती हूँ जब मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी और उस गलती को मुझे सम्भालना बहुत ही मुश्किल पड़ गया था वह समय था जब मेरे छोटे भाई का जन्मदिन था और मेरे माता पिताजी ने मुझे पचास लोगों के खाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी परन्तु मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है खाना बनाने का तो मैंने केवल बीस लोगों का ही खाना बनाया तो मेरे खाने में जो आइटम थे वह थे छोले और आलू की सब्ज़ी खीर पूड़ी और सलाद तो पूड़ी तो ऐसा है की हमने आटा लगा कर तुरंत निकाल ली परन्तु सब्ज़ी की एकदम से कमी हो गई और खीर में हमने दूध डाल कर खीर को तो बढ़ा लिया परन्तु सब्ज़ी की कमी हो गई क्योंकि छोले की सब्ज़ी के लिए छोले एकदम से नहीं उबाल सकते तो मैंने तुरंत ही अपने घर मे आलू उबाल कर जल्दी जल्दी से आलू की सब्ज़ी बनाई और अपने सभी मेहमानों को खाना खिला कर भेजा और उस समय मैंने इस प्रकार उस परिस्थिति को सम्भाला था